हम घर पर जो विभिन्न तरह के अलग अलग जो पेय पदार्थ हैं वो काफ़ी सारे बनाते हैं जैसे जूस है जूस भी बनाते हैं हम भील का काफ़ी इक तरह के जूस भी बनाते हैं मिक्सी के द्वारा मिक्सर के द्वारा और जो सिकंजी है नींबू का जो शरबत पानी है वो भी बनाते हैं तो इस पर इस प्रकार से और जो हमारे यहाँ पे जो सबसे अच्छा है वो लस्सी है दूध से जो दही बना के उसको लस्सी बनाते हैं वो भी वो भी बनाई जाती है तो लस्सी को भी बहुत अच्छे से हम पीते हैं इस प्रकार के काफ़ी सारे जो पे पदार्थ है वो बनाए जाते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं